आंनि मुंआ जितुमथारि मसाहारि आं प्रनायाम खालामो आंङो यगा गेलेनो मोजां मोनो देहानि थाखाय यगा गेलेयोब्ला प्रेक्टिस खालामोब्ला मानसिनि देहानि थाखाय जेब्लायबो फ्रात थायो लोगोसे एगसारसाय्स खालायोब्ला मानसिनि देहाया फ्रात जायो बेमार आजार सानाय सुनाय साख्रब सुख्रबनिफ्राय अरायबो आरायग मोनो बेनि थाखायनो आंङो प्रनायम खालामो अरायबो आंङो फुंआव खनसे बेलासिआव मोनाबिलिआव खनसे अरायबो प्रनायम खालामो यगा खालायो बिनिथाखायनो आंङो देहाखौ आंनि आंनि देहानि थाखाय आंङो आंनो आंखौनो हमदांनानै आंङो बानायनाय जायो आरो लोगोसे प्रेक्टिस खालायोब्ला मानसिनि देहाया फ्रात जायो देहाया लोरबां जानायनिफ्राय फ्रात मोनो लोमजालु साजालु बेमार आजारनिफ्राय आरायग मोनो लोगोसे जानाय लोंनायबो एसे खेल लानानै थानांगौ बिनि थाखायनो आंङो यगा गेलेनाय जायो प्राथना खालामनाय जायो सानसेआव खननै बाबो खनसेबाबो यगा प्राथनाखौ खालामो यगाखौ गेलेनाय जायो आं फुंनि समाव बांसिन गेलेयो फुंनि समाव बांसिन खालामो बिनि थाखायनो आंङो देहानि थाखाय आं देहाखौ आंनि देहाखौनो आंनो हमदांनानै बानायनाय जायो आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै